फुंबिलि सार गोजोन गोजोन फुंबिलि सार आङो सार आङो आङो बड'लेण्ड पर्टेल निउज सेनेलनिफ्राय नोंथांनिफ्राय माखासे खौरां मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथांनाव नोंथांनाव आङो दा नोंथांनाव आङो बेफोर माखासे आंनि मिथिनांगौ खोथाफोरखौ नोंथाङा खोन्था हरनो समाय दा मोनगोन नामा

सरनाव आं बेखौनो सोंनो नागेरदों नोंथाङा जे दत'मा हायार सेकेण्डारि फरायसालिनि सासे गोरायुं दा नोङो नोंहा बे फरायसालिनि फारसे गोबां मोनथि मोनथिनाय मोनथिनाय दङ आरो आंहाबो माखासे जिनिस सोंनांगौ दङमोन नोंथांनिफ्राय आं दा बेखौ सोंनो नागेरदों आरो आटसा नोंथांनि बे फरायसालियाव माबा

दिजिथेल क्लासनि सुबिदा दंना गैया आरो दङब्ला औ साफिसियान मास्थारफोर दंना गैया फोरोंगिरिफोर साफिसियान मास्टारफोर दंना गैया आरो नोङो मा मा बारायाव बेफोर क्लास क्लासखौ लानाय जायो नोंथांनिफ्राय आङो बेखौ मोनथिनो लुबैयो

बिनि अनगायैबो आङो मोनसे बाथ्रानि सायावबो नोंथांनिसिम सोंनो नागेरदोंमोन दा नोङो फरायनायजों लोगोसे दा माबा माबाफोर सुबिदा दंबावो नामा नोंथांनि बे फरायसालियाव बेफोरनि सोमोन्दै आङो मोनथिनो लुबैदों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनि बे बेसेन गोसा समायखौ आंनो दसे सम हगारनानै आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय दा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथानिसिम गोजोननाय थाबाय